मौसम परिवर्तन होते ही बिजली इतनी प्रकार से बेहतर रूप से हम लोग को प्रभावित कर रही है बिजली मौसम कटते हीं इस प्रकार सब प्रभावित हो रहा है जैसे बिजली का जैसे हीं बारिश होती है वैसे बिजली कट जाती है तब बारिश होती तब ये बिजली कटने के बाद पता चलता है कहीं बेड़ पेड़ गिर गया है तो कहीं फाल्ट हो गया है कहीं यह हो गया है हम लोग के बिजली इतनी प्रकार से प्रभावित कर रहा है अन्य अन्य कटौतियों को प्रभावित कर रहे किसी का लाइट बिल नहीं जमा है गली में उसको इसको लिए ट्रांसफार्मर खराब है किसी अन्य प्रकार से हम लोग झेल रहे हैं काफ़ी झेलते झेलते हम लोग ऐसा झेलने लगते हैं गर्मी बेहद गर्मी होने पर हम लोग ये मानसून को सहना पड़ता है और बिजली कि इस परकार कटौतियाँ कर रहे हैं जैसे आज का प्राइवेटिकरण हो गया है प्राइवेटिकरण ये चल रहा है कि जिनका बिजली बिल अगर नहीं जमा है उनकी बिजली बिल उनकी तार केबल को खंभे से जो जुटे है उनको से काट दी जाती है उसके बाद काटने के काटने का यह तात्तर्य है अगर लाइट बिल वह बिजली सही से जमा कर रहा यहाँ इतने लापरवाह बिजली मैन हैं कि उनको हम एक बार दो बार सूचित करते हैं बार बार जे ई एक्सिएल से भी सूचना करते हैं सूचना इतनी बार जाती है तो लेकिन फिर वो जोड़ने के लिए तत्काल नहीं होते हैं बोलते हैं क्या कर लोगे मेरा इस परकार वो होता है और हम लोग बोलते हैं ठीक है बिजली भई हम लोग भी परेशान है लाइट बिल जमा कर रहे हैं और इतना प्रभावित हैं हम लोग मौसम में आपदा का जीवन किस प्रकार प्रभावित वो रहा है ओ भी हम लोग को दिक्कत हो जाती है मानसून बदला बारिश होने लगी फिर ठंड आ गई ठंड में बिजली की भी कटौतियां कर लेते हैं अंधेरे में दिखाई तो कोहरा बिदरी हम लोग उसको भी नहीं यूज कर पा रहे हैं विशेष तौर से इसी प्रकार होता रहता है सब जैसे जैसे आप कहेंगे उसी प्रकार हम लोग करते रहेंगे करने के बाद यह है सर हम लोग करते हैं बिजली किसी भी अन्य अन्य प्रकार से किसी भी वस्तु को किसी भी प्रकार से हम लोग उसको प्रेरित करें और हम लोग बिजली कटौती हो ना पाए ठीक है सर वो और बिजली अच्छे तरीके से दी जाए और हर सभी लोग कार्य सम्पन्न किया जाए सर और हम लोग आप सबसे इसी से रिक्वेस्ट करते हैं जिन भी पावर हाँउस पर अगर लाइट लिया लाइट चल रही वो अपना दुरुस्त दुरुस्त से तार खिंचवा कर अपना तार को देखते हुए सभी लोग को सम्पन्न कराया जाए और यह सभी हमारा कहना आपसे उचित एकदम अनिवार्य रूप से है सर